साढ़ियां परानी डोगरी क्हावतां ते इ'यां गै मश्हूर न घरैआह्ले अज्ज बी साढ़ियां दा दादियां न जेह्कियां जां साढ़े ग्रांऽ म्हल्ले दे जेह्के बजुर्ग लोक न अज्ज बी असें ई परानियां क्हावतां सनांदे इ'यां जि'यां कोई फेमस क्हावतां न साढ़ियां जि'यां होई गेई डुमनियां बंदा पाना अद्धा जी घटाना कोई जां खड्डै कंढै चप्पलियां तोआरुड़नियां चाहिदियां पैह्लें गै बाज सुनदे गै जां कोई होई गेई होर बी बड़ियां क्हावता होंदियां जेह्कियां असें ई सनांदे रौंह्दे अपनी डोगरी जे गिद्दे ई मौत औंदी तां ओह् झल्लै रा बेहियै हगदी नेहियां नेहियां क्हावतां होंदियां जां हन्नी पीह्यै कुत्ती चट्टै एह् परानियां क्हावतां जेह्कियां उं'दे मुहां गै शैल लगदियां असें ई सनांदे हे कि एह् एह् गल्लां होंदियां क्हानियां क्हुनियां सनांदे परानियां डोगरी डोगरी लैंग्वेज साढ़ी बड़ी शैल ऐ असें बोलने बिच बी बड़ी सिंपल लैंग्वेज ऐ हिंदी ते पंजाबी दा इक मिक्सचर ऐ जेह्का डोगरी बिच ऐक्सैंट निकलियै औंदा ते डोगरी बिच एह् ऐ कि अस अपनी गल्ल दूए लोकें ई आराम कन्नै डोगरे बंदे गी समझाई सकने कि साढ़ी गल्ल अस अग्गें केह् रक्खना चांह्दे थुआढ़े अग्गें अपनी मात्र भाशा उप्पर कन्नै गर्व बी होना चाहिदा इक आदमी गी कि अपनी जड़ां कन्नै अगर आदमी अपनियां जड़ां गै छोड़ी ओड़गे उस दा केह् फायदा होआ कि डोगरी बिच जम्मियै ते डोगरी गै निं बोलगे ते डोगरी लैंग्वेज गी प्रमोट करना चाहिदा असें अग्गें लोकें ई सनानां चाहिदा की के हून साढ़ै कंस्टीट्यूशन बिच बी साढ़ी डोगरी लैंग्वेज जेह्की ऐड होई दी कि एह् पूरे भारतबर्ष बिच इक नांऽ होई गेदा डोगरी दा डोगरी असें बोलनी चाहिदी ऐ अपने जेह्के निक्के निक्के बच्चे अग्गें साढ़ी जनरेशन होई दी उ'नें ई अंग्रेजी जि'यां अजकल अंग्रेजी उप्पर बड़ा जोर दिंदे घरैआह्ले भाई एह् जागत अंग्रेजी निं बोलदा अंग्रेजी निं सिखदा उ'नें ईअसें अपनी मात्र भाशा जेह्की साढ़ी जड़ें कन्नै जिसदे कन्नै अस जुड़े दे जि'यां साढ़ी डोगरी भाशा परानियां क्हावतां होंदियां क्हानियां होंदियां उ'नें ई सनानियां चाहिदियां कि साढ़े कन्नै कन्नै कि'यां कि'यां असें अपना वक्त पराना गुजारे दा राज कीते दे भामें जे मर्जी कीता होऐ अपनियां क्हानियां होई गेइयां क्हावतां होई गेइयां जि'यां सनानियां चाहिदियां असें